گڈ مارننگ جی بتائیے ہاں جی جی بتائیں جی اوکے تو آپ کو کتنے دن کی چھٹی چاہیے اور کب سے چاہیے چھٹی کب سے لے کے کب تک چاہیے یہ آپ بتا دیجیے پندرہ دن کی چھٹی اور یہ کب سے چاہیے چھٹی اوکے ٹھیک ہے میں ان کی ٹیچر سے بات کر کے آپ کی چھٹی کنفم کرا دیتا ہوں آپ کے بیٹے کی جی ہاں جی میں ان کی ٹیچر سے بات کر لیتا ہوں جو بھی آپ کے بچے کا چھوٹ جائے گا نا سبجیکٹ اور جو ان کا ہوگا وہ سلیبس وہ سارا وہ ریکور کرا دیں گی میم میں ان سے بات کر لوں گا وہ ان کے جو بھی بچے ہوئے ہوں گے ٹاسک وہ سارا وہ ریکوپر کرا دیں گی وہ جب وہ آئیں گے نا چھٹی سے واپس آپ کا بیٹا تو وہ سارا ریکور کرا دیں گی پھر سے اس کے لیے آپ بالکل بھی ٹینسن مت لیجیے ہاں میں سمجھ رہا ہوں وہ پریشانی تو ہوگی وہ آپ چھٹی بھی تو چاہیے آپ کو پندرہ دن کا تو میں بات کر لوں گا ان کی ٹیچر سے وہ اگر پاسبل ہو تو وہ ایکسٹرا ٹائم دے کر کے وہ مینیج کرا دیں گی سارا ٹاسک اور جو بھی ہے ان کا لیسن بچا ہوا ہوگا نا وہ اسکول کے بعد ایکسٹرا ٹائم بٹھا کے ایک دو گھنٹے وہ سارا مینیج کر لیں گے وہ تو اس کے لیے آپ بالکل نشچنت ہو جائیں جی آپ ایک ایپلیکیشن لکھ کر کے سبمٹ کرا دیجیے کہ ہمیں اس ٹائم سے اس ٹائم تک چھٹی چاہیے اور اتنا دن کا چھٹی چاہیے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا آپ کو چلیے شکریہ